यदि मुझे दुनिया में कहीं भी यात्रा करने के लिए मुझे सौभाग्य मिलता तो मैं कश्मीर जाना चाहूँगी क्योंकि सर्दी में कश्मीर बहुत सुंदर लगती है वहाँ पर जो वहाँ स्नो स्नो भी पड़ता है तो कश्मीर बहुत सुंदर लगता है कश्मीर में बहुत सारे पर्यटन स्थल है जैसे मंदिर फंदिर है और कश्मीर में बहुत दिन मैं रहना चाहती हूँ वहाँ पर जो वातावरण में अनुभव करना चाहती हूँ वहाँ पर मैं घूमना चाहती हूँ और कश्मीर के बाहर और मैं जाना चाहूँगी दार्जिलिंग दार्जिलिंग में कश्मीर जैसा एक कंट्री देश है जहाँ पर बहुत सुंदर जगह है वहाँ का वातावरण मं बहुत सुंदर है वहाँ का लोग वहाँ लोकगीत कैसे खाते हैं वहाँ लोग कैसे रहते हैं यह सारा मैं देखकर आना चाहती हूँ ऐसे ही मुझे बहुत सारे जगह मतलब घूमना है अगर मुझे ये मौका मिलता तो मैं जरूर जाना चाहूँगी